यहाँ के अस्पतालों में मातृत्व देखभाल और बच्चों की देखभाल अच्छे से की जाती है जिस समय कोई माँ किसी शिशु को जन्म देने वाली होती है यदि उस समय वो अस्पताल में भर्ती हो तो उसकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है उसे समय पर खाना दिया जाता है जो कि स्वादिष्ट तो हो ही और स्वास्थ्य से भी भरपूर हो ताकि उस से उस माँ या उस बच्चे को कोई भी हानि ना पहुँचे इसके अलावा प्रसव के समय जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे की भी देखभाल अच्छे से की जाती है वहाँ की आया लोग बच्चों को संभाल कर अच्छे से रखती हैं बच्चे को कुछ हो ना जाए और बच्चा बीमार भी ना पड़े